गोदो बर' समाजआव जेन'बा जों मोसानाय मेथाइ खन्नाय जोबोद गोसोखांनाथावना मोजां मोननानै मोसायोमोन मोसानाया ग्रुप सिंगेल डेन्स ग्रुप डेन्स बायदि बायदि मोसानाय फोरखौ सोलोंबोदों आरो बेनि अनगायै आरो फांसन बायदिसिना फ्रावबो मेथाइ खननाय बादायलायनाय बायदि बायदि गोबाङानो मोसानायफोरखौ मोसानायालाय मोसा बोदों आरो बिदिनो सिख्ला समफ्राव फरायनाय जों लोगोसे बिदिनो हस्तेल बायदिसिनाफ्रावबो उन्दै समाव फरायनाय समावफ्राव थानो मोन्दों आरो बेनि उनावहाय बिदिनो लोगो दिगि स्कुल फोराव स्कलार फांसन जाबा बायदि बायदि खेला दुला जायोबा मोसानो मोन्दों बिदिनो ग्रुप डेन्स सिंगेल डेन्स मोसानाय बिदिनो गोजान गोजानआवबो एखमबा सोरबाफोर लिंहरबा थांनांगौ जायोमोन आरो मोसाहैयोमोन फ्राइस आथ' बिदिनो गोदोना बिदिनो सार्टिपिकेट सार्टिपिकेट नि अनगायै जेबो होनो हाखायामोन गोदो दानि बादि दानि मुगानि बादि प्राइस गैयामोन आरो गोदोना आलदामोन बाराद्राय प्राइस मोननाय जायाखै मोसानायाथ' मोसादों एसेबां बारा गोजान गोजानआव मोसाहैनाय जायाखै बिदिनो गोबावजों खुनसे बिदिनो हस्तेल आव थानायफ्राव लांदों आरो खनसे बिदिनो आं थांनो मोनाखैब्लाबो आंनि लोगोफ्रा दिल्ली गोजान गोजानआव मोसाहैनो मोन्दों आंथ' बेखौ थांनो मोनैनि थाखाय बांद्राय गोसोआव थानाय जायासै आरो लोगोफ्रा थांनानै मोसाहैनो मोन्दों आरो मोसानाय मेथाइ खन्नाइफ्रावथ' मोजां मोननानै लोगो दिगि बिदिनो ग्रुप डेन्स सिंगेल डेन्स मोसानो मोन्दों मोसादों बिदिनो गोदोना बिदिनो सार्टिपिकेट बायदिसिनासो होयोमोन दानि बादि प्राइस होआमोन आरो दानि मुगायावथ' गोबाङानो मोजां मोजां प्राइस होबाय गोदोना बांद्राय प्राइस होआमोन अब्लाबो जों मोसानो मोजां मोननानै मोसायोमोन बिदिनो फांसन बायदिसिनाफ्राव मोसायोमोन